एना तऽ भारतमे भिन्न भिन्न प्रकारके पावनि त्यौहार मनायल जाइ छै परन्तु भारतमे सबसँ मुख्यता दिवाली छै जे पूरे भारतमे मनायल जाइ छै दिवाली तऽ भारतसँ बाहर भी मनायल जाइ छै लेकिन ई तऽ पूरा मुख्य छै की पूरे भारतमे मनतै तथा दिवालीके छुट्टी सब सभी भारत वर्ष भारत वर्ष के चाहिए होइ छै तऽ दिवाली पूरे भारतमे मनायल जाइ छै तऽ दिवालीके छुट्टी तऽ महत्वपूर्ण छै ही ओकर साथ साथ भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न त्यौहारके मुख्यता प्राप्त छै जेनाकि हमसब उदाहरण लए सकै छियै पश्चिम बंगाल वहाँ दुर्गापूजा बहुत मुख्य त्यौहार छै तऽ वहाँ दुर्गापूजाके छुट्टी बहुत मुख्य छै तऽ वही लेलऽ अपन बिहार अपन मिथिलामे तऽ छठ पूजा छै ही मुख्य तऽ यहाँ छठ पूजाके छुट्टी तऽ अनिवार्य ही छै फिर हम उदाहरण लए सकै छियै दक्षिणी क्षेत्रके भारतके दक्षिणी क्षेत्रमे ओणम ओणम बहुत मुख्य त्यौहार अइ ओणम इक्कीस दिनोके होइ छै तऽ वही बिहारके छठ पूजा छओ दिनोके होइ छै तऽ वही पश्चिम बंगालमे जे दुर्गापूजा बहुत धूम धामसँ मनायल जाइ छै उ दस दिनोके होइ छै तऽ भिन्न भिन्न क्षेत्रमे भिन्न भिन्न लोकके छुट्टी तऽ चाही त्यौहार मनावै लए फेर हमलोग उदाहरण लै छियै महाराष्ट्र उ क्षेत्रमे मुख्यतया महाराष्ट्र क्षेत्रमे मुख्यतया गणेश चतुर्थीके बहुत मान्यता प्राप्त छै तऽ गणेश चतुर्थी वहाँ मनायल जाइ छै तऽ गणेश चतुर्थी नओ दिनके होइ छै तऽ वहाँके लोकके लिए उ छुट्टी बहुत महत्वपूर्ण छलै तऽ हमसब कहि सकै छियै पूरे भारतमे दिवाली तकके छुट्टी तऽ महत्वपूर्ण छै वैसे ही भिन्न भिन्न एरियामे भिन्न भिन्न छुट्टी बहुत महत्वपूर्ण छै तऽ ई सब उदाहरणके साथ हम देख लेलियै तऽ अपन त्यौहारके त्यौहारके मनावैके लिए हर हर क्षेत्रमे हर छुट्टी महत्वपूर्ण धन्यवाद